नमें नमें दे रोजगार बना दे ना जि'यां के यू टूबर होई गे नमें नमें कमेडर बने दे न जि'यां के साढ़ा कपिल शर्मा शो चला दा ऐ नमें नमें ओह् बने दे अपने अपने बच्चे फोन फगड़ियै कोई इद्धर चला दा कोई उद्धर चला दा कोई किश करा दा कोई किश करा दा साढ़े बेल्लै ते एह् किश ऐ हा नेईं फोन शोन ते हून चले न